नमस्ते सर जय श्री राम कहाँ महालक्ष्मी मोबाइल शॉप से सर मुझे आईफ़ोन फोर्टीन प्रो लेना था तो अभी इसकी क्या है कुछ बताइए डिटेल मतलब फोर्टिन प्रो सही रहेगा या और कोई मतलब आईफोन में जो नया लाँच हुआ है क्योंकि मुझे तो फोटोग्राफ ग्राफी के हिसाब से लेना है हमारा बुटीक है तो हमे तो फिर वो फोटो पोस्ट करनी रहती है तो उस हिसाब से आप कुछ बढ़िया बताइए हाँ हाँ बिल्कुल

फिर आधा तो कैश हो जाएगा बाकि का थोड़ा देख लीजिए वन ट्वेंटी फाइव का अपने फायदा हो वो ही बताओ सर क़िस्त में सही रहेगा या आपको अब नॉलेज है आपके तो उस हिसाब से अच्छा ये भी बात सही है वो तो कोई नहीं सर मैं कैस मैं ही ले लूँगी नहीं सही बिल्कुल सर

और अभी न्यू कुछ और देखें इसके अलावा तो जैसे बढ़िया में अभी उसमें कोई नया लोंच हुआ है या अभी यही ज़्यादा चल रहा है फिफ्टीन हुआ है तो फिर और फिफ्टीन कितने दिन तक रुकना पड़ेगा अगर वो लेना है तो क्योंकि मैं तो चाहती हूँ सर अपन एक बार पैसे खर्च करे तो कोई बढ़िया ही ले फिर ऐसा नही कि बाद में कुछ पछताने जैसा हो कि हाँ थोड़े बहुत पैसे ऊपर नीचे हैं तो वो तो चलेगा अच्छा ठीक है सर तो तो मैं तो वो ही लेना चाहूँगी कोई नही महीना भर हो सके आप पहले मुझे बता देना ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है ठीक ठीक है सर और थोड़ा डॉक्यूमेंट का बता दीजिए क्या क्या चलो ठीक है सर तो फिर